हमसभ मैथिली भाषी छी ताहि दुआरे पहिल चीज तऽ इएह छै जे हमर मातृभाषा अछि ओ हमरा बहुत प्रिय अछि कियाकि मातृभाषा यानी माँके भाषा होइत छै तऽ ओ बहुत हमरा बहुत प्रिय चीज अछि आओर मिथिलामे कए टा एहन चीज छै जे सिर्फ मिथिले टामे छै आओर एकर बहुतो उदाहरण अछि जे जेना जनकपुर अछि जनकपुर मिथिला धामके एकटा गौरव अछि बहुत गोटए कहि रहल छथिन जे कि नहि से मिथिला बजले से बजयसँ हमरासभके दिक्कत होइए हमरासभके हिन्दी बच्चाके सिखेबाक चाही ई करबाक चाही एतय दिक्कत छै दिक्कत कतहु नहि छै दिक्कत अहाँके सोचमे अछि एकटा कहावत छै चलऽ नहि आबय तऽ अङ्गने टेढ़ तऽ अहाँके अपन भाषाके सही ढङ्गसँ इस्तेमाल नहि करय अबैए ताहि दुआरे अहाँ कहि रहल छियै जे एहिसँ हमरा दिक्कत भऽ रहल अछि ओहिसँ कोनो दिक्कत नहि होइत छै अगर अहाँ अपन बच्चाके सही ढङ्गसँ मैथिली सिखेबै तऽ जरूर अहाँके बच्चाके दिक्कत नहि होयत मिथिला बहुत प्रियके जगह छै बहुत नीक भाषा छै एकरा अहाँसभ अथी करू